भोपाल चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है एक तरफ कटारा हिल्स है एक तरफ ईदगा हिल्स एक तरफ अरेरा हिल्स और एक तरफ शामला हिल्स तो इसके कारण हमेशा यहाँ का जो जलवायु है वो सामान्य रहता है जंगल अधिक है इसलिए सर्दी मतलब ठंड बहुत रहती है इसके अतिरिक्त गर्मी भी ठीक पड़ती है ज़्यादा गर्मी अधिक नहीं पड़ती पर गर्मी ठीक पड़ती है और और पिछले यदि मैं बीस तीस सालों जो मैं देखते आ रहा हूँ इसकी यदि देखता हूँ इसको तो जंगल बहुत करते हैं लगभग पहले पचास प्रतिशत जंगल हुआ करते थे अब केवल बीस प्रतिशत जंगल बच्चे हैं तो इसे बारिश काफ़ी कम हुई है बे मौसम बरसात बढ़ी है